ہندوستان ہمیشہ صحیح دو حصوں میں بٹا رہا ہے شمالی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان آجاؤں کے زمانے سے اس میں اور درار بڑھ گئی ہے جب آرجینس ہندوستان آئے تو جو دراویڑی شمالی ہندوستان میں تھے وہ اپنے تہذیب و ثقافت کے ساتھ جنوب کی طرف دھکیل لیے گئے لہٰذا وہاں بہت ساری بنیادی فرق رونما ہوئے ایک ان کی زبان دراوڑوں کی اپنی کچھ زبانیں تھیں جیسے کہ تیلگو ملیالم کنڑ وغیرہ جبکہ جنوب شمالی ہندوستان میں سنسکرت سے بننے والی زبانیں استعمال میں آئیں اور سنسکرت سے بہت ساری زبانیں زمانہ در زمانہ وجود میں آتی رہیں جیسے پالی پراکرت مگدھی ارد مگدھی شورسینیہ اپبھرنش وغیرہ اور پھر شمالی اور جنوبی ہندوستان میں دوسرا فرق کھانے کا بھی ہے شمالی ہندوستان چاول گیہوں اور دیگر سبزیوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے جبکہ شمالی جنوبی ہندوستان اس سے کچھ مختلف ہیں وہاں کی آب و ہوا کچھ مختلف ہے وہاں مانسون زیادہ رہتا ہے چونکہ وہ سمندر کے کنارے پر واقع ہے دونوں طرف سے اسی لیے وہاں کے جغرافیائی حالات کچھ مختلف ہیں جبکہ شمالی ہندوستان کچھ فلیٹ ہے جبکہ جنوبی ہندوستان کچھ اوبڑ کھاپڑ سا ہے ایسے ہی وہاں سے بہت سارے مواقع ہیں جس کی وجہ سے شمالی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان میں کچھ بنیادی فرق نظر آتے ہیں